औ जेनेबा आं सानो जेनेबा बेफोरबायदि हासारआ जोंनि आबाद मावनानै जाग्रा हाफोरखौ बिदिनो गाज्रि खालामो जेनेबा माइ जायै बायदिसिना बिदिनो गाज्रि खालामो आरो हाखौ ओमफ्राय बिदिनो जोङो माइ बा आबादथिलिआव हासारखौ होनाय जायो बिदिनो दिपि पटास बिदिनो इउरिया बायदिसिना बिदिनो सरकारनि हासार बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेफोर हाखौ जोङो बाहायस्लाय स्लाय जेनेबा जोंनि हाखौ गाज्रि खालामनो सानालासिनो जेनेबा जोङो दा जों न'आवनो जेनेबा फिसिनानै दोननाय मोसौ बा मोसौनि गोबोरखिनिफ्राय बानायनाय हासार जेनेबा बेफोरखौ जोङो होयोबाथाय मोजां जायो माने बेफोरखौ होयोबाथाय जोंनि आबाद मावनानै जाग्रा हाफोराबो जेनेबा गाज्रि जाला जेबो जेनेबा जोंनि आबहावायाबो जेबो गाज्रि जाला बेफोरखौ आं साना आरो जेनेबा जोङो साफ्रोमबो सुबुंआनो जेनेबा जोङो न'आव बानायनाय बा गोबोरखिनि हासारखौ जोंनि आबादथिलिआव बाहायबाथाय साबसिन जायो होननानै आं सानो बाहायनांगौ बिदिनो बयबो न'आव मोसौनि हासारखौनो बाहायनांगौ जेनेबा जों आबादथिलिआव बिदिनो बायदिसिना सरकारि हासार बाहायोबाथाय जेनेबा जोंनि हाया बा आबाद मावनानै जाग्रा हाया गाज्रि जालांनायनि लामायाव फैयो आरो ओंखायनो जों हायोबाथाय जों गोरोबखि हासार बाहायनांगौ गोबोर मोसौनि खिनि हासारखौ जोङो बाहायब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो